जय झूलेलाल असां पाण खे तंदुरुस्त रखण लाइ ऐं तनाव खां मुक्त रखण लाइ योगा कंदा आहियूं योगा में असां पहिरियों सुर्य नमस्कार कंदा आहियूं पोइ असां अलॻि अलॻि तरह जा आसन कंदा आहियूं आसन खां पोइ असां पाण खे तनाव मुक्त रखण लाइ असां प्रणायाम कंदा आहियूं असां मेडिटेशन जंहिंखे ध्यान करणु असां कंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि मुदराऊं बि कंदा आहियूं हिनमें असांजो शरीरु तंदुरुस्त रहंदो आहे मानसिक स्थिति बि सुठी रहंदी आहे ऐं मानसिक स्थिति तनाव खां मुक्त रहंदी आहे असां योगा में असां अलॻि अलॻि आसननि में असां जीअं शीर्षासन कंदा आहियूं असां